हॅलो हाँ आप जो स्टेपलाइजर चलाएँ तो कह रहे है स्टेपलाइजर से क्या चलाना है सब फ्री फ्रिज है वाशिंग मशीन है कूलर है आपके पास मतलब तीनों चलाना है न तीनों चलाना है इसके लिए इसलिए वो स्टेबलाइजर थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा न और भी घर का होगा न आपका टंकी उंकी में ये सब लगा होगा समझ लीजिए कि सब चलाना है तो उसमें एक बड़ा वाला आता है वो बड़ा वाला आपको आठ से लेकर दस हजार के बीच में पड़ेगा वो रहेगा तो आपका आराम से कूलर भी चल जाएगा फ्रिज भी चला जाएगा साथ में और इसके अतिरिक्त घर का भी कनेक्शन चल चल देगा आराम से और आपका एक ही साथ में समरसीवर भी चल जाएगा जो टंकी में डाले हुए हैं हाँ हाँ बढ़िया करेगा नहीं नहीं नहीं जलेगा नहीं वो आपको बढ़िया पड़ेगा और वो आठ से दस हजार रुपया के बीच में पड़ता है वो एक बार लग जाएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी न आपको कोई सामान खराब होगा नहीं ऐसे आपको वोल्टेज ही नहीं मिल पाता है हाँ हाँ हाँ ऐसे वोल्टेज भी कम रहता है न तो इससे आपका काम भी नहीं हो पाएगा और कह रहें है आपके घर मे वाइरिंग हुआ है कि नहीं वाइरिंग वाला भी काम हम करवाते हैं नहीं हुआ है हाँ तो चलिए तो वाइरिंग वाला भी अगर करवाना है हाँ वाइरिंग भी करवाना है तो हम करवा देंगे और अदर लोग से भी हम रेट जो है रेट आपको अच्छा ही देंगे वाइरिंग कराने में न आएंगे हम देखेंगे कैसे कैसे है उसके बाद हम आपको बता देंगे इतना तार लगेगा इतना वो पट्टी लगेगा सब कुछ मतलब आएंगे न आपके घर देख देंगे न की कैसे क्या है इसके बाद हम बता देंगे की नहीं कितना क्या लगेगा कितना तार लगेगा कितना पट्टी लगेगा

ऐसा है कि हमारा अनलाइन आर्डर चलता है तो अनलाइन जब बताएंगे सारा आर्डर दे दीजिएगा इसके बाद हम कल आएंगे सब कुछ देख कर आपको बता देंगे और है हाँ और कल हाँ देख कर कल बताएंगे और इसके बाद वहाँ पर क्या कहते है स्टार्टर एण्ड स्टार्टर के लिए वाइरिंग करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा फिर भी मान कर चलिए पाँच छः घंटा में जितना दूरी जितना दूरी रहेगा उसके हिसाब से काम होता है अगर अगर ज्यादा वाइरिंग करना रहता तो ज़्यादा टाइम लगेगा थोड़ा कम करना हो तो कम टाइम लगेगा हाँ और कल आएंगे तो हम देख कर बता देंगे कि नहीं कितना पेमेंट लगेगा कितना तार लगेगा कितना कैसे है सब कुछ कल बता देंगे ठीक है ठीक ओके